कोंकणी ही भाशा कोंकणी भाशा म्हळें की आमचो संस्कृताय तशेंच वेगळी वेगळी राजानीं गोंयचेर केल्ली शासन हाचो प्रभाव आमच्या भाशेचेर खूब वाडला पयली आमचे भाशेचेर प्रभाव देवनागरीचो देवनागरी लिपीचो चड आशिल्लो पूण काळांतरान तो वेगळो जायत गेलो आतां कोंकणी भाशेचो भाशेचेर जेन्ना गोंयान पोर्तूगीज राजवट आयली आनी तांणी चारशें वर्सा गोंयचेर राज्य केले ताजो प्रभाव सगळ्यांत चड गोंयच्या आमच्या कोंकणी भाशेचेर पडला कोंकणीन कितलेंत शब्द पोर्तूगीज शब्द वापरले वतात तशेंच उपरांतल्या काळान आमचेर इंग्लिशीचोय प्रभाव कोंकणी भाशेन पडला ह्या प्रभावान हो प्रभाव पडून सुद्दां आमची भास बऱ्यापैकी सावरल्या कोंकणी भाशेन तशेंच बदल जायत आसात आतांच्या काळान शेजारच्या राष्ट्रान शेजारच्या देशाचोय आमच्या भाशेचेर प्रभाव पडटा आनी हो प्रभाव दिसुनूय येता हिंदी हिंदीचे कितलेंच शब्द कोंकणी उलयतना वापरले गेले वतात तशेंच इंग्लिशूय खुबशे शब्द कोंकणी उलयतना वापरले गेले वतात पूण गोंयची आमची कोंकणी भास अजुनूय सुंदर आसा आनी अशीच सुंदर उरूं